مذہبی توہمات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مختلف معاشرتوں میں مختلف طریقوں سے عمل کئے جاتے ہیں کچھ توہمات انسانوں کو ایک مضبوط اور تعلیم یافتہ معاشرت کی طرف بڑھنے سے روک سکتے ہیں جبکہ کچھ اوقات ان کا تاثر ایک خوبصورت معاشرتی اور مذہبی تعاملات پر بھی ڈال سکتا ہے کچھ مذہبی توہمات جن پر اب بھی عمل کیا جاتا ہے مثلاً ذاتی توہمات شراب پینے سے متعلق توہمات جنسی توہمات وغیرہ ان مسائل سے نمٹنے کے لئے تعلیم آگاہی اور اوقات کی طرف سے صداقت سے کام لینا ضروری ہوتا ہے مذہبی توہمات کو تعلیمی اداروں میں صحیح معلومات کے ساتھ پیش کرنا اہم ہوتا ہے تاکہ لوگ صحیح فہم پیدا کر سکیں دینی رہنماؤں اور جامعاتی شخصیات کی طرف سے بھی سو توہمات کو دور کرنے کے لئے مثبت پیغامات دینا مفید ثابت ہوتا ہے اختلافات کو احترام کے ساتھ حل کرنے کی ترویج کرنا بھی مذہبی توہمات کو کم کرنے کا ایک کارآمد طریقہ ثابت ہو سکتا ہے